मां फिकनिर मां पई ॻाल्हायां त मुंहिंजो आधार कार्ड गुम थी वियो आहे उन जे लाइ महिरबानी करे मूंखे डिजीटल कापीअ जी ज़रूरत आहे महिरबानी करे मूंखे डिजीटल कापी डाउनलोड करिणी आहे इन करे महिरबानी करे मूंखे मदद कंदा त मां उहा कापी डाउनलोड कीअं करे करे सघां